گوتم بدھ نگر ضلعے میں نقل و حمل کے بہت سارے اختیارات ہیں جیسے کہ یہاں بہت ساری سڑکیں ہیں ریلوے لائن ہیں ہوائی اڈے ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے سرکاری بسیں اور پرائیویٹ بس بھی ہیں جو ہم لوگوں کے لیے نقل و حمل میں کام آتے ہیں ہم لوگوں کو کہیں جانا ہوتا ہے یا کہیں سے آنا ہوتا ہے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور یہ اختیارات کئی جگہ پر سستی بھی ہوتی ہے اور کئی جگہ پر مہنگی بھی ہوتی ہے اور اسے میں اس میں بہت ساری چیلنچز جڑی ہوئی ہے جس کا سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے